आमच्या गांवांतल्या बऱ्याचश्या तरणाट्यांक सद्याक मडगांव हें गोंयचें शहर लागीं आशिल्ल्यान तें शहर कामाची सुवात म्हूण एक लोकप्रिय आसा पूण अशी बी एक गजाल आसा की जे क्रिश्चन बांदव आमगेले आसात तातूंतले मॅक्जिमम लोक हे लंडन जें भायलें शहर आसा भारतांतलें परदेशाक शहर आसा ते त्या शहराक नोकरी करपा खातीर गेल्ले आसात ते तांचे खातीर खूब लोकप्रिय आसा म्हणटकच मडगांवची नंतर पणजी हें शहर गोंयचें आसा तेन्ना हांगाचे बरेचशे लोक पणजी बी कामाच्या निमितान थंय स्थलांतर जाल्ले आसात आनी ते ते ती कामाची सुवात मडगांव आनी पणजी ही तांचे खातीर बऱ्याच वयल्या जाग्याचेर आसा हांगाच्यान जे लोक कामा खातीर स्थलांतरीत जातात तीं कामा आसात कारण मॅक्जिमम कोण प्रायमरी टिचर ह्या कामा खातीर स्थलांतरीत जाल्यात थोडे जाण हाय स्कूल टिचर म्हूण जाल्यात थोडे जाण कॉलेजींत प्रोफेसर म्हणल्यार शैक्षणीक हातूंत बरेचशे लोक गेल्ले आसात तशेंच पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटांत इंजिनियर म्हूण बरेंचशे लोक हांगाच्यान स्थलांतरीत जाल्ले आसात आनी जे भायर लंडन भिंडन गेल्यात ते खूब किंवा स्विपर्स अशें कामा खातीर किंवा घरकाम म्हणटात त्या कामा खातीर हांगाच्यान स्थलांतरीत जाल्ले आसात